हे त ॾिसण वञूं त केतिरा माण्हू सिंधी पाण खे सिंधीअ जी चवाइण ते शर्मु महसूसु कंदा आहिनि पर हाणे फ़र्क़ु अची वयो आहे सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू पंहिंजे सुञाणप ऐं पंहिंजाइप जे भावना व्यक्त करण लाइ सिंधी भाषा जो उपयोगु तमामु सुंदर तरीक़े सां कनि था किथे बि कंहिं शहर में वञूं था किथे ॿिए कंहिं देश में वञूं था उते जॾहिं कोई सिंधी गॾिजे थो त ॾाढो प्यार सां ॾाढी सिक सां सिंधीअ में गॾिजी करे हिकिड़ी ख़ुशी महसूसु कयूं था ऐं उन वक़्तु सिंधी ॻाल्हाइण में कोई बि हिजाबु न थो महसूसु थिए ऐं पंहिंजे भाषा जो उपयोगु करे असीं हाणे फ़ख़ुरु वठण लॻा आहियूं छाकाणि त सॼी दुनिया में सिंधियुनि जो हिकु अलॻि स्थानु आहे हिकु अलॻि सुञाणप तियारु थी वई आहे ऐं ॾाढी शान सां असीं पाण खे सिंधी चवाईंदे सिंधी भाषा जो अनेक तरीक़नि सां सुठे नमूने प्रयोगु करियूं था जय झूलेलाल